बिहार राज्यमे स्वास्थ्य सेवाके के लिए बहुत सुबिधा अछि जेना कि मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत इसब अइछ पर बिहारमे बहुत एहन लोक छथिन जे पढ़ल लिखल नहि छथिन ओ ई नहि कऽ सकैत छथिन अगर ओ करै लए जाइ छथिन तऽ हुनका से बहुते पैसा मांगै छनि या हुनका बहुत अफवाह मिलै छनि से केओ पैसा वापस लेथिन या ओहि पर लोन लेथिन जाहिके कारण ओ नै करै छथिन अगर कोइ करबाको कोशिश करै छथिन तऽ हुनका कोनो सुबिधा मिलबे नहि करै छनि करैके जाहिके कारण ई सुबिधा नहि लऽ सकैत छथिन आइ भारत मऽ अगर पढ़ल लिखल लोग रैहतिए बिहारमे पढ़ल लिखल लोग अगर रहथिन तऽ बहुत काम कऽ सकैत छैनि आओर एहन सब पढ़ल लिखल और स्वास्थ्य सऽ सब ठीक रहथिन पर एहेन नै छै बिहारमे बहुत लोक पढ़ल लिखल नहि छथिन जाहिके कारण कोनो सुबिधा अगर मिलै छै भारत सरकार सऽ तऽ ओ लाभ उठा नहि सकैत छथिन जहिके कारण ई स्वास्थ्य केन्द्र एहन भऽ गेल छै जेना कि ठीक से सरकारी अस्पतालमे इलाज नै भऽ रहल छैन्ह या सुबिधा नै उठा रहल छथिन